हेलो नमस्ते यौ केना याद परलियै तऽ आर सब ठीक छै बापरे जनय छियै अजुका लालू अभी आलुके भाव बहुत महङ्गाइ ह शइ शुरूमे तऽ बहुत सस्ता रहै देखिऔ ने एकाएक भाव केत्ते बढ़ि गेल छै हर चीजके दाम बढ़ल हइ हर चीजके हँ अभी देखिऔ जे पहिले जबानामे केतेक चीज रहै सए रुपैआके सब चीज मिल जाइ रहै अभी सए रुपआके किछु नहि होत आदमी पाँच परिवारके पेट भी नहि भरत एतेक महङ्गाइ हो गेलै हँ

ओहिना देखिऔ पहिलेके ई रहय की दस रुपए बीस रुपए सब चीज मिल जाइ रहै अभी हर चीज एतेक महङ्गाइ अभी देखिऔ पिआजे फेर भाव बढ़ा देलकै हूँ सब दिन कत्तऽ अहूँ कहिऔ ई कोइ बात हँसता हय चारि सए लोकलमे हइ थोड़ा कम्पनी पर जइऔ थोड़ा पतलापर चावल जइऔ गमगमपर तब पन्द्रह पन्द्रह सए आओर पाँच सएके बोरी मिलै छै की करत लोक पेट भरय लए महङ्गाइ की किसानके लूटै छै सरकार आ ई अपन हँ की करतै सरकारो कहीं से कहीं इधर से उधर पूर्ति करैक पड़ै हइ ने हूँ ओहो सरकार बेचारा की करथिन इधर से लएके उधर दै छथिन लेकिन केनाहितो तऽ हुनको किछु करयके होतनि हुनकर मोबाइल हँ किसान देखिऔ खर्चा कए अबैया उपजै छै तनी मनी उपजल जऽने सब सभ लए लै छै इहए सब हय आर की रहतै आओर सब कहिऔ अपने सब बुझै छियै की चाहै छी की हँ हँ हँ जाय छनि हँ सब ओतऽ ठीक छै हँ हँ सब घर परिवार ई सब ठीक छनि टास्क लिखतै की